न'आव न'आव हाल खालाम खांनानै जोङो माइ गायखांनानै मालायनाव हाजिरा गायहैयो हाजिरा गायखांनानै एखमब्ला समाव गायनो मोनैआव दस्रा हाजिरायाव थाङो दानिआ हाजिरा गायखां हाजिरा मावखांनानै जोङो मैगं आबाद खालामो मैगं थाइगं बिदिनो सबाइ बिमा बायदिसिना मैगं बानलु बायदिसिना गायनानै लाफा बायदिसिना मैगं फोनानै जायो मुला बोथोराव मुला फोनानै जायो जावफ्ले जावफ्ला खदालजों जावफ्लेनानै जायो माइ गायखांनाय समाव मुला फोनानै जाबाय बिदिनो मैगं थाइगं गायबाय बानलु बायदिसिना गायबाय बिदिनो सबाइ बिमा फानथाव फुनथाव गायनानै जाबाय खस्थ' खालामगोरनानै हाजिराजों बुथुम बुथुम ट्रेक्टरजों एवनानै खस्थ' मस्थ' गायनानै जायो हाजिरा सोनो हायाब्लाबो सानफा एफा एखमब्ला समाव सासे सोनानै न'खरनि मानसियानो गायफा जोब्बाय गथ' गथाइ हाजिरा होब्लाबो एखमब्ला समाव दाम गोसानिथाखाय होनो हाया आरायस' दुइस' आरायस' जाबाय जोंथ' दा दुइस' थ्रिस थाखा मावनानै एखमब्ला समाव बेजोंनो माबायो खरस जाग्रोयो दा आरायस' जाबाय जों होनो हाला न'आवनो सानफा एफा गायनांगौ जायो जोंहा गायखांनाय बेलायाव जोङो मैगं आबाद खालामबाय एखमब्ला समाव हाग्रानि मैगंबो नागिरनानै जाबाय जोङो जेरावबो खामानि मावनाङाब्ला एखमब्ला समाव हाग्रानि मैगं थास' थास' बिबार थास' आथिं नागिरला बायनानै जाबाय